भैया हमरा लग तऽ कैश छौ नहि अगर तों ऑनलाइन पेमेन्ट लै छऽ तऽ बोलू कैलाकि हमरा लग उतना कैश छऽ नहि तऽ ऑनलाइन पेमेन्ट यू पी आइ या स्केनर छऽ तऽ बोलू